हाँ नमस्ते बोलिए सर क्या बात है हाँ हाँ मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अरे होटल में खाने पीने का सामान है सब कुछ है कोई दिक्कत नहीं है

हाँ हाँ सब कुछ है टहलने के लिए बगल में पारक है पारक में आप घूम सकते हैं हाँ हाँ मिल जाएगा ए सी ओसी सब कुछ है हाँ हाँ खुला रहे हाँ हाँ खुला रहेगा रूम हाँ हाँ खुला रहेगा दरवाज़ा आप आ सकते हैं सुख सुविधा है आप जो चाह रहे हैं वह सभी है कोई नहीं यहाँ ठंडी तो ज़्यादा नहीं पड़ रही है अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है आपको पंखे की जब भी ज़रूरत है तो ओ भी है कूलर है ए सी है सब कुछ है कोई दिक्कत नहीं है गाज़ीपुर गाजी आप कहाँ कहाँ से आप बोल रहे हैं हाँ हाँ मैं वही कह रही आप आप बढ़ाना चाहेंगे तो कहीं भी जाएंगे हाँ रहना चाहेंगे हाँ रहना चाहेंगे तो रह भी सकते हैं पैसा हाँ पाँच हज़ार तो लगेगा ही अकेले हैं आप हाँ तो दो फैमिली है तो पाँच हज़ार तो लगेगा अरे भई पहले आप आइए तो हाँ हाँ अपना फेमिली लेकर आप आइए उसी में कुछ कम हो जाएगा आप आएंगे तो हाँ हाँ नहीं नहीं वैसी बात नहीं है साफ़ सफ़ाई रोज़ होती है बाथरूम भी साफ़ रहता है ऐसी कोई बात नहीं है जब हमारे यहाँ आदमी टिकेंगे तो साफ़ सफाई नहीं रहेगा तो कैसे टिकेंगे तो कह तो रही हूँ कि आप आएंगे तभी तो आप रहेंगे तो कुछ उसमें कम कर देंगे यही ना हाँ आज ही